हेलो जय झूलेलाल तव्हां गणपति मोबाइल सां ॻाल्हाए रहिया आहियो हा मूंखे इहो पुछिणो हुओ त आई फ़ोन जो चोॾहं प्रो मैक्स तव्हां वटि आहे हा त मां इहा पुछी रहियमि त हिन जी क़ीमत घणी आहे हिकु लख सतावीह हज़ार त हिकु लख सतावीह हज़ार त वधीक पिया ॿुधायो तव्हां मां त ॿ हज़ार घटि में ॿुधियमि आसे पासे में

अच्छा त हिन में छूट मिलंदी उहा अलॻि सां

हा त मां पुछी रहियमि की हिन में चार्जर मिलंदो आहे हिन सां गॾु आई फ़ोन में छो आई फ़ोन में त मिलंदो आहे चार्जर त मिलिणो घुरिजे न आई फ़ोन जो अच्छा चार्जर अलॻि सां वठिणो पवंदो मूंखे अच्छा हा अच्छा ठीकु आहे त पोइ मां सोचां थी तव्हांजी दुकान ते अचां थी ऐं मां मोबाइल ॾिसी थी वञा मूंखे सुठो लॻो त मां वठी वेंदमि तव्हां खां ठीकु आहे त मां तव्हांजी दुकान ते शाम जो अचां थी ठीकु आहे